ویسے تو بہت سی کہانیاں کتابیں میں نے پڑھی ہیں لیکن سب سے زیادہ پر اثر کتابیں کتابوں میں سے سب سے اچھی کتابیں دو ہیں جس میں ایک ہے میرے نظریے میں پریم چند کی مشہور کہانیاں اور دوسرا ہے ڈاکٹر جوزف مرفی کی لکھی ہوئی دی پاور آف یور سب کانسیس مائنڈ دونوں ہی کتابیں الگ الگ ادب پر کام کرتی ہیں ایک سیلف ہیلپ ہے اور دوسری فکشن ہے پہلے پریم چند کی کہانی جو عید گاہ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں میں اتنا زیادہ میچیور نہیں تھا جب میں نے یہ کتاب پڑھی اور ان کی کافی اچھی اچھی کہانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں جیسے گودان اور پنچ پرمیشور کفن نمک کا داروغہ سارے ایک سے بڑھ کے ایک ہے لیکن مجھ پہ اثر ڈالنے والی سب سے اچھی کہانی تھی عید گاہ اس کے اندر ایک بچہ کیسے اپنی خواہشات کو مار کر اپنی دادی کے لیے ایک چمٹا لاتا ہے اور اپنا دوستوں کو اس کی خوبیاں بتاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب متأثر ہو جاتے ہیں اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنی اچھی پر اثر کہانی پڑھنا اور سمجھنا اور اس سے متأثر ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے یہ یہ ادبی دنیا کی ایک بہت بڑی جیت تھی جو پریم چند نے دکھائی ہے دوسری کتاب ہے دی پاور آف یور سب کانسیس مائنڈ میں نے آج تک اتنی اچھی کتاب پڑھی ہی نہیں تھی یہ حالاں کہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے انگریزی زبان میں لیکن یہ بہت اچھی کتاب ہے یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے فیوچر میں اپنے آنے والے کل میں کیا کرنا چاہتا ہے اور کیسے وہاں تک پہنچے گا کیسے اس مقام کو حاصل کرے گا جو اس نے اپنے دماغ میں سوچا تھا ڈاکٹر جوزف مرفی ویسے تو ایک پادری ہیں پادری تھے پیشے سے لیکن انہوں نے کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کری ہے کافی زیادہ لوگوں کی جو وہاں آتے ہوں گے چرچ وغیرہ میں اور کافی زیادہ ممبرس بھی ان سے پریرت ہے جو ان کے چرچ میں ان کے ممبرس تھے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جہاں تک مجھے پتا ہے لیکن پڑھیں گے جو بھی کوئی پڑھے گا واقعی میں بہت متأثر ہوگا دونوں ہی ایک کہانی ہے اور ایک ہے اپنے آپ پر سیلف ڈیولپمنٹ کی مطلب سیلف سیلف ڈیولپمنٹ کی جونرے ہے